हँ आह किएक नहि विशुद्ध भोजनक लेल तऽ कहलकै जे मिथलोमे अगर बात करल जाय मिथिला कऽ तऽ मिथिलो प्रसिद्ध छै नहि छै देखियौ ने पान माछ मखान आ माछोमे रोहु माछ ओहो लेकिन बिहारक बात करी तऽ हमरा बुझाइत यऽ हांडी मीट जे छै चंपारणक हांडी मीट काफी जबरदस्त आ स्वादिष्ट होयत अछि आ माछ तऽ मिथिलामे जे कहलियै रौह माछ ओ तऽ अहाँ जगह जगह भेट जाएत जतऽ अहाँ खोजबै ओतऽ आओर यात्रा करैकऽ बात रहल तऽ जरुर हम सबसँ उच्चतम स्थान हमरा बुझाइत यऽ जे चंपारण मीट अहाँकऽ चंपारणमे छै आ ओना तऽ पूरा बिहारमे जतऽ ततऽ चंपारणक हांडी मीट भेटऽ लागलनि हँ लेकिन अगर ओ बला स्वाद जे कहबै से स्वाद कऽ लेल अहाँकऽ यात्रा तऽ करहे पड़त आओर कतऽ कऽ लेल तऽ चंपारण हांडी मीट एगदम लाजवाब मीट होयत छै अपना माइटक बर्तनमे पकल आओर खस्सी कऽ मीट ओह तऽ अगर अपने इच्छा राखैत छी विशुद्ध भोजनक लेल तऽ चंपारण मीट जरुर जाउ मिथिला कऽ रोहु माछ कऽ स्वाद जरुर ली अपने